असां ज़िकरु कयूं था माउ जे ममता जी उहो बि माउ जी ममता त एतिरी हूंदी आहे जेका पंहिंजी जान ॾेई छ्ॾे पर पंहिंजो वचन पालींदी आहे पंहिंजे औलाद लाइ त हिन कविता जे रूप में असां माउ जी ममता जो बयानु कयूं था पूरो सफ़र थियो सिॼ जो लालाण थी गगन में पखी परहणी पहुता पंहिंजे पुखनि में जीअं शाम जो वक़्तु ईंदो आहे त असां ॾिसंदा आहियूं आकाश में लालाण हूंदी आहे लालाई हूंदी आहे ऐं पखी पंहिंजे पंहिंजे घर में पहुचंदा आहिनि पुखनि में पहुचंदा आहिनि चमकियो चंडु चमन में बहके थी राति राणी महबूब सां मिलण जी यही घड़ी सुहानी राति जो वक़्तु ख़ासि त ईअं माना त मां माशूक़ाना थींदो आहे जेकॾहिं हुन में आशिक़ु हुजे ऐं महबूबु हुजे ऐं महबूबा हुजनि त उन्हनि जो वक़्तु आशिक़ाना हूंदो आहे ऐं उहो सुहानी घड़ी आहे महबूब सां मिलण जी जेका ऐ उहा घड़ी जेका आहे तमामु सुठी आहे आशिक़ु अची उमंग में चयो ए मुंहिंजी प्यारी तोखे ॾियण थो चाहियां सौगात का न्यारी जेको महबूबु आहे उहो त तव्हांखे ख़बर आहे बिल्कुलु माना उमंग में अची कंहिं अची करे उन चयो मां तोखे प्यारी तोखे काई सौगात ॾियण थो चाहियां जेका माना सभिनी खां सुठी हुजे अलहदी ई हुजे ॿियनि खां जेका कंहिंखे बि कंहिं न ॾिनी हुजे आशिक़ु उछली वञे उफ़क़ मां लाहे अचा नज़ारा या पलटियां तुंहिंजे पलव में आकाश जा सितारा हुन उफ़क़ में तव्हां सम्झो थिया किथे उफ़क़ में आसमान में उछली करे वञी मां लाहे अचां हुतां नज़ारा लाहे अचां सिॼु चंडु तारा लाइ तोखे ॾिया या तुंहिंजे पलव में आकाश जा सितारा विझा मां हेतिरो कुझु जेको उन जेको पंहिंजे उमंग में अची करे चेई छॾियो उनखे ख़बर न पई सुहिणीअ चयोसि हे तुंहिंजी सखणा सुखनि जंहिं थी सहारा तुंहिंजे पहुच खां परे थई सिॼु चंड ऐं तारा अरे भई चयांसि तूं तुंहिंजो जेके हिकु सखणा दिलास आहिनि न उहे बिल्कुलु ग़लति आहिनि तू चई त वएं भई मां तोखे सिॼु चंडु ऐं तारा आणे ॾींदुसि पर तूं करे कुझु न सघंदे छाकाणि त उहे तुंहिंजा सिॼु चंडु तारा तुंहिंजे पहुच खां ई परे आहिनि तूं छा कंदे चई वए मूंखे चवणु सहुलो आहे पर करणु ॾुखियो आहे त हिते आशिक़ु चइसि हा मां करे वेंदुमि हिन उन में माशूका चइसि आशिक़ु जे असली आहीं ऐं प्यार थियो करी सच छाती छुरीअ सां चीरे दिलि माउ जी खणी अचु जे कॾहिं तूं सचो आशिक़ु आहीं बिल्कुलु मुंहिंजो प्यारो आहीं त तूं हिकिड़ो कमु कर हीअ छुरी खणु ऐं उन छुरीअ सां पंहिंजे माउ जी जेका आहे दिलि खणी अच उनखे खुई करे हुन जो छातीअ मां हुन मां दिलि कढी अचु मा सम्झंदमि तूं मुंहिंजो वॾो आशिक़ु आहीं बिल्कुलु प्यारो आहीं त मां तो ते हिकदमि जान ॾींदसि आशिक़ु जेको आहे उहा ॿुधी करे पहिरों त हैरानु थियो भई इहे चए छा थी माउ जी दिलि भई कढी अचु माउ जी दिलि कढण का सहुली न आहे पर उहा बि जेका आहे ज़िद में हुई महबूबा त मूंखे माउ जी दिलि खपे माना खपे पोइ असांजो मिलाव थींदो त नफ़्स जे नशे में जेको उन उन आशिक़ु जेको आहे उहो छा तो चए नफ़्स जे नशे में शैतानु सुध न पाती जीजल जे जिगर ते घर में वहाई काती उन खे बसि नशो हुयो हिकिड़ो वासना जो नशो हुयो उन हम न कई अथमि खयाईं उहा छुरी जेका काती उहा पंहिंजे माउ जे जिगर ते हलाईं ऐं उन खां काती हुन ते हलायईं जंहिं जीवन ॼणु ॾिनो होसि खीर जो सहारो अंधे उन ते वहायो हिकु खून जो फुहारो जंहिं माता तोखे पैदा कयो जंहिं तोखे सॼी दुनिया ॾेखारी जंहिं तोखे कीअं प्यार करे पंहिंजो वॾो कयो अंधे जेको आहे हुन ते ई पंहिंजे पुट ई हुन ते छुरो हलाइ करे हिकु खून जो फुहारो वहाए छॾियाईं उन खे नफ़्स में कुझु ख़बर न पई त मां छा थो कयां कढी दिलि खे कातिल जीअं ॾोड़ियो तकड़ि में किरियो पाण पट ते ऐं दिलि किरी में उन खे तकड़ि हुई बिल्कुलु मां ॾुकंदो ॾुकंदो पंहिंजी महबूबा खे इहा दिलि ॾियां पंहिंजो वचनु पूरो कयां त मूंखे उहा महबूबा मिले हुन जल्दी में दिलि कढी करे ॾुकियो ठुकी करे जीअं ॾुकणु लॻो त थाॿो खादईं ऐं किरी पियो उन जे हथ मां दिलि किरी करे परे वञी पई दुखीअ दिलि चयोसि पुटु रहे सुख जो सायो सदिके वञण तो था छा ईज़ाउ तोखे आहियो ॾिसो माता ते हुन पंहिंजी काती हलाई खून कयईं हुन जो हुन खां पोइ बि हुन जा दिलि जेका हुई उहा पंहिंजे पुट सां ई हुई ऐं उन खे किरियल ॾिसी करे उन खे दुखु थियो त तूं किरी पएं माता हुन खां पुछे थी भई अरे भई तोखे कुझु थियो त न तोखे कुझु ईज़ाउ त न आहियो मां सदिके वञा तोखे कुझु थिए त मां त बिल्कुलु तोखे जान ॾींदसि तुंहिंजे लाइ मिलनि मोहबतूं दुनिया जूं कंहिं में बेसार नाहे माता जे प्यार जहिड़ो कोई बि प्यार नाहे हिन में असांखे ख़बर पए थी त माता जेका आहे उहा सिर्फ़ु माता ई न आहे उहा जेका आहे कंहिंजी कुर्बानीअ जो पुतलो बि आहे पंहिंजे औलाद जे ख़ातिर उहा पंहिंजी जान बि ॾेई सघे थी जान बि ॾेई सघे थी बिल्कुलु जन जनत था जेको ॻोल्हियूं सो अर्श में न आहे माता जे पेरि हेठां रखियल सुर्ॻु आहे जनत जेका आहे असांखे माता जे पेरनि में ई मिलंदी असां किथे हेॾे होॾे ॾुकंदा आहियूं असांखे सुर्ॻु मिले सुर्ॻु मिले पर उहो बिल्कुलु आहे कोनि जेको माता जे पेरि हेठां ई हमेशह रखियल सुर्ॻु रखियल आहे हमेशह माता खे ई असां पंहिंजो मञू ऐं उन मां ई सुर्ॻ जी असां पंहिंजी उमेदु कयूं बिल्कुलु ॿिए कंहिं मां उमेदु न करणी आहे असांखे सदियूं वञनि सिमिटजी न थींदी पुराणी माउ जी ममता जी बेजोड़ हीअ कहाणी बेजोड़ हीअ कहाणी बेजोड़ हीअ कहाणी